हैलो आं नमस्ते दीदी केह् हाल ऐ बस जाना बाबा सिद्ध गोरिया बिल्कुल फ्री एह् गड्डी कीती दी ऐ ते पंजाह् पंजाह् रपेऽ किराया आं बिल्कुल आं ना ना लेई जाह्गे कन्नै रुट्टी पानी बी लेई जाह्गे मेटाडोर ऐ कीती दी में हा जेह्ड़े गोआंढी ना थुआढ़े उनेंगी बी आक्खी लैयो आं आहो

आहो आहो दिक्खो आं मड़ो पंजाह् रपे केह् किराया होंदा अं आं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ चली पोयो